हँ हम अपन मित्र मित्रके परिवारके लेल एकटा कविता लिखने छिअनि जाहिमे हुनकरसबके सँ आग्रह केने छी जे अपन पिताके प्रति सद्भावना राखथि जखन पिता अपना समयमे नवयुवक छलाह तऽ हुनका बहुत कष्ट भऽ गेलै लेकिन विवाहके पश्चात ओ हुनकर पालन पोषण बड़ा नीकसँ केलथि आइ हुनकर वृद्धावस्थामे सहयोगके आवश्यकता भेलनि एहि स्थितिमे हमसब हुनका प्रति महत्वपूर्ण सद्भावना राखब स्नेह राखब हुनका प्रति अपन कर्तव्यनिष्ठताके बरकरार राखब एहिसँ समाजके सेहो विकास होइत पिताके सद्भावना बढ़त